وعلیکم السلام جی جی مل جائے گا ستر روپیہ بھینس کا ہے ہوں یس میرے یہاں کا دودھ صحیح ہے اور مہنگاری تو ہے ستر روپے ہے تو اب کتنا لینا ہم ستر روپیے میں سو سو کے جی دیتے ہیں آپ کو لینا ہے ٹھیک ہے پینسٹھ روپے کر کے دے دیں گے ہاں مل جائے گا

ساٹھ روپے ہیں نہیں ساٹھ ہم دے رہے ہیں آپ ساٹھ روپے لے لیجیے سو سو کے جی بھی ہم ساٹھ ہی روپے بیچتے ہیں اتنا میں کر دیتا ہے آپ ٹھیک ہے ہم سے مل کے بات کریے گا وعلیکم السلام